गामनि जा किसान ॾाढी महिनत करे उसनि में ऐं सुबुह खां वठी करे कमु कंदा आहिनि ऐं उहा मीडिया वारा कुझ न ॾेखारींदा आहिनि की गाम जा माण्हू कीअं केॾी महिनत करे खेती था उहो कनि भाॼियूं भाॼियूं था उगाइनि ऐं फसल था उगाइनि इहो सभु कोन ॾेखारींदा ऐं इहो सभु उन खे मीडिया वारनि खे ॾेखारणु घुरिजे त वीचारा केतिरी महिनत था कनि ख़ूनु पसीनो आंधीअ में तूफ़ान में उस में हेॾो वीचारा कम था कनि तॾहिं वञी करे सुठी फसल थी उगे फल फूल थियनि था